जोंनि गामियाव गोबां बैसागु मागो मोसायो मोसानाया जोंनि बर' हारिफोरा थेवबो आगोलनि दामनाय देनाय आखाइजों दामानाय देनाय मेथाइ खन्नाय बेफोरखौ बारा मोसानाय जाला दानिया ओरैनो केसेटनि दामनानै मोसायो दानिया बैसागुआवलसो बिदिनो मोसायो बैसागु मेथाइ थेवबो खुगाजों रोजाबानाय नङा खायसे खायसे मोसायो रोजाबनानैबो थेवबो सिगांनि बायदि नंला आरो गोदो सिगाङावबा गावनो खन्नानै दामनानै देनानै मोसायोमोन दालिया बेफोर सोलायलांबाय दानिया जुगा बेलेक जाबाय केसेटजों दामना मोसायो बिदिनो आगोलनि बायदि नंला दानि जुगाव बेलेक जाबाय आरो मोसानाय जोंनि बेबायदि आगोलनि बायदि दामनानै देनानै खुगा मेथाइजों मोसायाबा जोंनि बर' समाजआव गोमालांगोन हारिया जोंनि बर' हारिया गोमालांगोन बिनिखायनो जोङो दायो बैसागु मागोफोराव गावनि दामनाय देनाय खाम सिफुं दामनानै खुगा मेथाइ खन्नानै मोसायोब्ला मोजां जाबाय जायो आरो दा जों बेखौनो मोसाबा मोजां दा केसेटनि दामनानै मोसायो मदार्न दानि जुगाव रावबो आगोलनिखौ मोजां मोनला दा बिनाखायनो जोङो मोजां आगोलनिखौ लाबोफिन्नो थाखाय जों खुगा मेथाइ खन्नानै बर'नि गान्नाय जोमनाय गान्नानै खाम सिफुं दामनानै मोसायोब्ला मोजां जायो आरो जों बर' हारिया